मैं कुछ दिन पहले बाजार से अपने घर के काम के लिए एक सोफा लेके आया था तो वो सोफा है वो मुझे बाजार से काफ़ी महंगा दो हजार रुपए में मिला था और जो मैंने वो फिर उसको घर पे आके उसको काम में लिया तो वो बहुत ही खराब निकला है उसपे बैठने में भी आराम नहीं मिलता है वो नीचे से बहुत ही टाइट है और जो सोफा है वो नीचे वो अभी पन्द्रह ही दिन हुए हैं उसके लिए हुए और वो यहाँ से फटने भी लगा है चारों कोनों पे से तो इस वजह से वो सोफा है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और कोई भी उस पे बैठता है तो उसपे आराम नहीं मिलता है इसलिए वो सोफा है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो अच्छा भी नहीं है